दावबायारिफोरजों बारा मिथिसारजायै एबा खोनाफेरै आसानि माखासे नायथावना जायगाफोरा जाहैबाय जेरै जोंहा खाथि साखाथियावनो राइम'ना नेशनेल पार्क आरो बेजों लोगोसे खाथियावथ' जोंहा सरलपारा जेराव जोंहा भुटान रायजोनिफ्राय बोहैनाय दै नुनो मोनो एबा बेयावहाय बिभिन्न' जोंनि साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा थाङो नाथाय जों दिनैसिम बेयावहाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ नुनो मोनाखै आरो लोगोसे जोंहा दङ माखासे जायगा पिकनिक स्प'टफोर एबा नेचोरेल नायनो थाखाय बिराट बिभिन्न' जायगा दं माने नेचोरेल माने होन नेचोरेल बिउटि एबा जोंनि क'क्राझारनि लोगोसो क'क्राझार दिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो थानाय जोंहा दङ बावखुंग्रि हाजो एबा सक्र'सिला वाइल्डलाइफ सेंक्चुवेरि बेनि सिङाव थानाय जोंहा दङ लोगोसे वाटारफल्स दङ जोंहा बे वाटारफल्स होन्नाय जायगाया जाहैबाय जोंना हाव हाव जों बेयावहाय मानसिफोर नुनो मोनो नाथाय जों दिनैसिम बाहेरानि मानसिफोरखौ नुनो मोनाखै मानोना बेफोर बायदि जायगाखौ जोङो दिनै मिथिसार होनो हायाखै मानोना बेफोरबायदि जायगाया बिराट समायना आरो गामि सिङाव गोथौवै हाबनाय जायगा बेखौ जोङो मिथिसार होनोब्ला एबा फोसावनोबा जों ससियेल मिडियानि थ्रु लानांगोन एबा लामा सामाफोरखौ जों बानायनानै होनांगोन मानो होनोब्ला जोंहा हाव हावाया बिराट मोजां जायगा मोनसे गुसु जायगा वाटारफल बेयावहाय दुगैनो थाखाय बिराट मोजां जायगा लोगोसे जोंहा दङ धिर बिलो धिर बिलोखौबो जोङो दिनैसिम आसाम रायजोजों फोसावनो हायाखै मानो होनोबा धिर बिलआ जाहैबाय जोंनि थाखाय बिराट मोनसे बाख्नायथाव जायगा मानो होनबा साखाथियावनो जोंहा बेनि सेराव दङ मोनसे धिर बिलो होन्नाय बिलो बे बिलोआव जों बिराट लकेल ना मोनो बेफोरखौ जों दिनैसिम मोजाङै फोरमायस'नो हायाखै आरो नङा मिथिसार होनो हायाखै जों सानो आसा खालामो जेनेबा फिउचाराव जोङो एबा मिथिसार होनो हागोन ससियेल मिडिया आरो इउटिउबार माखासेफोरनि थ्रुयै